देखिऔ मीडिआ समाचारसँ अहाँ घर बैठल दोसर जगहके जानकारी लऽ सकै छी ओ अहाँके एकतरहसँ कहिऔ तऽ बहुत नीक चीज अइ अहाँके ओ पूरा दुनिआमे कतऽ कि भेल सब समाचार अहाँके ओ बता देत घरे बैठल अहाँ देखि सकै छी

तकरबाद ओसब एकटा टीम रहै छै ओहि टीमके साथ ओकरा जाँच करै छै मीडिआवला पहिले पता करत जाँच करत तकरबाद ओसब एकटा जरिआ होइ छै जकरा इन्टरनेट या अहाँ टी वी रेडिओ या पेपर समाचारपत्र एहनसब चीजसँ अहाँ ओ चीजके पहुँचाएत अहाँ तक ओसब मीडिआवलासब हुनकर काज छिए ई पहुँचेनाइ जनता तक आओर ओकरासबमे अहाँ देखि लिऔ जेनाकि आइकाल्हि युद्ध भऽ रहल अइ

बुझिऔ कतेक ई मीडियावला कतेक नीक अइ जे हमरासबके घर बैठल समाचार पहुँचा दैए हमसब घर बैठल सबचीज जानि सकै छी आइ कि भेलै कोन जगह कि नहि भेलै सब पता लागि जाइए